मैं खाना तो बनाता हूँ पर कभी कभार बनाता हूँ और जब मैं अपने दोस्तो में अपने रिश्तेदारो में इसका रेसिपी शेयर करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से करता हूँ जो मुख्य मुख्य भाग है खाने का बनाने का और उसमें से क्या बहोत ही ज्यादा मुख्य है उसी को शेयर करता हूँ जैसे कि अगर मुझे आलू की सब्जी बनाने के रेसपी अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है तो मैं इस प्रकार से नहीं करूँगा के पहले आलू को छीलो और फिर आलू को पानी में धोओ बल्कि मैं इस प्रकार से शेयर करूँगा कि आलू के शेप कैसे होने चाहिए उसको कितना समय तक पकाना चाहिए और उसमें मसालों की मात्रा कितनी रखनी चाहिए और इससे एक दो तीन चार चीजें जो की काफ़ी मुख्य हो जाती हैं रेसिपी के लिए उसको कुछ बिन्दुओं में मैं उन्हें बताता हूँ जो मुख्य चीजें हैं वही मैं साझा करता हूँ